हम माछ मारऽ के लेल घर सँ साइकिल या मोटरसाइकिल ओहो सँ नजदीक मे पोखरि रहल तऽ पैदलो हमसब दू चारि संगी साथी मिलके जाइ छी आओर हमसब एहिना कोनो किछु ने किछु बजैत भूकैत बतियात हँसी मजाक करैत जाइ छी समाजिक रूप सँ हमसब माछ मारऽ काल मे दोसर के प्रोत्साहित करै छी एहि लए के की हमसब नहि मोन लागत आओर माछ मारब आ हमसब सब मिल कऽ किछु हँसी मजाक किछु चुटकुला किछु गपसप किछु गाने बजाने अपन करैत रहै छी जे माछ मारय मे मोन लागत हमसब घूमि फिर के पोखरि मे चारू तरफ सँ माछ मारि के फेर गमछा या झोरा मे धऽ कऽ फेर वएह साइकिल से या मोटरसाइकिल सँ या पैदल फेर हमसब घर वापस जाइ छी इएह हमर सबके काज अय जेना चैत बैसाख मे गरमी रहल जादा हम चलबै जादा आदमी जनसंख्या रहल ओहि हिसाब सँ हमसब माछ मारअ के काज करै छी इएह सब हमर सफल यात्रा के बनबै छै जेकि हमरा ओकरा कोनो तरह मनबै छी एहन सब काज अछि इएह बात हमर सबके अछि